जि'यां कि बड़ी बार होंदा ऐ कि कोई लिखना चांह्दा ऐ पर ओह्दे कोल शव्द नेईं ऐ जां फिर इंसपिरैशन नेईं ऐ मि बी इस तरह् दा काफी टाइम काफी टाइम फील होआ ऐ बट इस चीज गी नैगटिव निं लैना इस चीज गी पाजिटिव लैना क्योंकि इंसपिरैशन कदें कदें बाह्र निं मिलदी इंसपिरेशन कदें कदें अंदर तुप्पने पौंदी ऐ ते उस इंसपिरैशन गी तुप्पने बास्तै सानूं बाह्र निकलना चाहिदा ऐ लाइक अपने आप गी ऐक्सपलोर करो लोकें गी ऐक्सपलोर करो ते कुछ न कुछ जरूर समझ आंदा ऐ लिखने बास्तै वेसिकली सानूं बौह्त चीजें उप्पर ध्यान रखना पौंदा ऐ लाइक कि तुस किस चीज दे बारे च लिखा दे ओ लोकें गी ओह् उस चीज दे बारे च पसंद आंदा कि नेईं आ'रदा ऐ फिर मतलब काफी चीजे अपने दिमाग च रखने पौंदियां बिफोर राइटिंग लिखने कोला पैह्लें काफी लोक इंटरनैट उप्पर काफी चीजां पांदे सानूं पंसद ऐ ओह् काफी होर लोकें गी बी पसंद ऐ बट एह्दा मतलब एह् निं ऐ कि हम म्हैशा सानूं दूए लोकें दी कन्नै इंसपायर सम टाइम सानूं खुद बी इंसपायर करने बास्तै लिखने पौंदा होर बी काफी सारी चीजें होंदी बेसिकली सानूं इस चीज कोला अपने माईड़ दी न ओह् निं करन देना ऐ नैगटिव निं लैना इस्सी पाजिटिव चीज गी लैना होर कदें नां कदें इंसपिरैशन मिली जंदी ऐ